ہاں خواتین کو روزانہ چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہر چیز کے لیے پہلے کی خواتین ایسی تھیں کہ کچھ باہر کام وغیرہ نہیں کرتی تھی گھر کے ہی کام کاج کرتی تھی لیکن اب کی خواتین ایسی ہے جو پڑھی لکھی ہیں جس سے بہت چیلنجز کرتی ہیں وہ باہر جاب کرنا بہت چیلنجز کا کام ہے وہ اُن لوگ کے لیے باہر نوکری کرنا پھر باہر پڑھنے کے لیے تعلیم کے لیے بھی جاتے ہیں پھر اُس کے بعد تعلیم حاصل کر کے نئی نئی جاب کے لیے جاتے ہیں وہاں پہ بہت سے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہر چیز کے لیے چیلنج کرتی ہے خواتین پہلے کی خواتین جو ہے سو گھر ہی میں قیام کاج کرتی تھی ابھی بہت تعلیم حاصل کر رہی ہیں ہندوستان میں اور اچھے اچھے جابس بھی کر رہی ہیں بہت بڑے چیلنجز کر رہی ہیں اور ہندوستان میں خواتین محفوظ بھی ہیں